आङो मोजां मोजां नार्सारी फुल गायनो मोजां मोनो लोगोफोरनि गुबुननि नफोराव थाङोब्ला नुफेरै गोदान गोदान रोखोमनि बिबार फिफां नुयोब्ला आङो बिनानै लाबोयो दालाय लाबोयो आरो आङो नआव थाबाव गायनानै दोनफैयो बेजों लोगोसे आङो नखरनि बारियाव गय फुलि गायनो गायस्लायनो मोजां मोनो आरो फिथाय जाग्रा बायदि रोखोमनि बिफांफोरखौ आङो गायनो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो बोसोराव खन्थामसिम हाग्रा एवनांगौ जायो जेरै बैसाग मासाव खनसे आसार मासाव खनसे आरो आसिन कातिकाव खनसे बारिखौ एवनांगौ जायो आरो गोबांथार रोखोमनि फिफां देरग्रा फिथाय जाग्रा बेफोरखौ आङो नुयोब्ला लामा सामा बा गुबुन जायगायाव दावबायनानै फैयोब्ला नुनानै ओ माबा बायनानै लाबोयो माखासेखौ बिनानै लाबोयो आरो बायरे बारियाव गायफैनो लुबैयो जेरै सिलिखा फिफां लेरख' फिफां थायजौ फिफां जाम्बु फिफां गय बिफां बिदिनो अनेक रोखोमनि फिफांखौ आङो गायबोबाय आरो माखासे फिथायबो मोनजाबाय आरो दा गोबांथार रोखोमनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय फुलिफोर दङ बेखौबो आङो जावायनानै दोनदों